आं मोजां मोननाय बिजाबफोरनि बिजाबफोरा जाबाय बांसिन सल'मा बिजाबखौनो आं बांसिन फरायनो मोजां मोनो फरायनो मोजां मोनो बेखायनो आं बांसिन सल'मा बिजाबखौ बांसिनै नागिरनानै गोदोनि सल'फोरखौनो फरायबाय थायो मानो होनोब्ला गासै सल'मा बिजाबखौनो जेरै इंलिसानो जा हिन्दीनियानो जा बर'नियानो जा एसामिसानो जा सल'मा बिजाबखौ आं बांसिन मोजां मोनो आरो बेखौनो आं जिउआव दिनैसिम बांसिनै फरायबोबाय दा बिजाब गासै रोखोमनि बिजाबखौनो आं मोजां मोनो खिन्थु दा जिहेतु आंनि गथ'फोरा इंलिस मिडियामाव फरायनाय गोजा बेखायनो दा इ साननैसोआव आं बांसिन इंलिस मिडियामनि एबा इंलिस बिजाबखौ आं बांसिनै इसे इसेयैब्लाबो नायनाय जायो जिहेतु आं गथ'फोरखौबो लानानै सम सम सिखायबाय थानांगौ जायो बेखायनो आं इंलिस जा स्पेलिं बा जा जेरै हेन्डराइटिङानो जा बा किसुमान सोदोब जाय सोदोबखौ आं माने मिथिया बेखौ आं गुगोलनि ट्र'यैबो नायनानै किसुमान मिनिंखौ लायो बेनिफ्राय गथ'फोरखौ माने सिखायनाय जायो आरो बेखायनो आं बांसिनै बांसिनै दा आं बर' मिडियामाव फरायदोंब्लाबो बांसिन माने इंलिस बिजाबजों आं दा नायनाय जायो बा इंलिसखौनो आं बांसिनै माने सिरियासलि माने नायो आरो सोदोबफोरखौ किसुमान सोदोब मिथियैफोरखौ मिथिनानै लायो आरो गथ'फोरखौबो जाय सोदोबखौ माने गथ'फोराबो हाया बेखौ आं नायनानै माने आंबो रोंबाय एबा गथ'फोरखौबो आं खिन्थानो हानाय बायदि माने इंलिसजों बांसिन सोमोन्दो लायो इंलिसनि मेन आंनि जोबजासिम आंना आं दिनै बर' मिडियामजों फरायदोंब्लाबो आंनि लिरनाय एबा फरायनाय बांसिन इंलिसानो जायो एबा लिरनायावबो एबा फरायनायावबो माने जिहेतु आंनि गथ'फोरा इंलिसाव फरायनायखाय आं माने इंलिसखौनो बांसिन गोनांसिन होननानै आं दा जिउआव साननानै लानानै दं आरो बि दिनै दिनै फरायनाय मात्र नङा आंथ' सानफ्रामबो माने जि माने सि बि एस इ नि एबा सेबानि कर्सनि गासै बिजाब इंलिसनि बेखौनो आं सानफ्रामबो दिनैल' नङा सानफ्रामबो नायो आरो बेखौ आं जोबजासिम थारमाने नायलांबाय थागोन होननानै आंनि मोनसे थांखि लानाय दं आरो